ہم معاشی خبروں کے بارے میں جانکاری اخباروں سے لیتے ہیں اور تقریباً ہر روز صبح سات بجے اخبار والا ہمارے یہاں اخبار پہنچا دیتا ہے اور کئی طرح کا اخبار ہے جیسے دینک جاگرن دینک بھاسکر اور ہندوستان جس میں آس پاس سارے گھٹناؤں کو اس میں لکھا جاتا ہے اور ہم تک پہنچایا جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ آج آپ کے صوبہ میں یا آپ کے آس پڑوس میں کیا ہوا ہے آس پڑوس میں تو پتا چل جاتا ہے بٹ ایک دو گاؤں ہٹ کے جب کوئی بھاری نقصان یا پھر کچھ ہوتا ہے جو ہمیں خبر نہیں ہوتا تو ہم اخبار پڑھ کے پتا کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا اور ہم سب کئی اور ولڈ وائڈ جو نیوز دیکھتے ہیں وہ نیوز میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ باقی کئی دیسوں میں کیسی حالات ہے جیسے ابھی بنگلہ دیش میں کافی زیادہ کریسیس دیکھنے کو ملا ہے وہاں ابھی لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو وہ نیوز ہمیں ہندوستانی چینل پہ دیکھنے کو ملا ہے اسی طرح جہاں جہاں دیس میں کہیں وار ہو رہا ہے تو کہیں پروٹیسٹ چل رہا ہے وہ ساری نیوز ہمیں دکھاتے ہیں اور کافی اچھے اچھے نیوز چینلس ہیں جو ہمیں ودیس میں کیا چل رہا ہے وہ بتاتے ہیں جیسے جی نیوز ہو گیا آج تک ہو گیا این ڈی ٹی وی انڈیا ہو گیا یا اے بی پی نیوز ہو گیا یہ سب دیکھنے سے آپ کی جانکاری میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں پیپر بھی پڑھنا چاہیے اخبار بھی پڑھنا چاہیے اخبار خاص کر کے جو ایٹین سے سیونٹین ایئرس کے لڑکے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے اخبار بھی بہت سارے ہیں ہندوستانی اس کے بعد جا کے دینک جاگرن دینک بھاسکر یہ سب کافی پاپولر اخبار ہے جسے پڑھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے